आंनि जिउआव आं सोलोंथाइखौ जोबोर गोनां होन्नानै सानदों मानो होनोबा जों सोलोंथाइ लायोबा जों जि मावनो लानाय खामानि बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मावनो हायो जे जिउआव लानाय थांखि माखासे थायो जोंहा बेफोरखौबो जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों सुफुंनो हायो सोलोंथाइ थायोबा जोंहा गावनि जे आखु बा गियान बेफोरबो मोजाङै मोजां फोसाबलांनो हायो बेफोरखौबो जायनि थाखाय आं सानो सोलोंथाइया गोनां मानो होनोब्ला सोलोंथाइ गैयाबा सासे सुबुङा जिउ खुंनायाव जोबोर जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानांगौ जायो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सुबुङा गावनि आखल आखु जे गावनि नुथाइ बेफोरखौबो दानो हायो सासे सुबुङा गावनि मोजां गाज्रि आखु बेखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो बिजिरनानै लानो हायो बेखायनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार